گاؤں میں بہت سارے بہت ساری پنساری کی دکان ہیں جس میں اپنے گھر کا سامان خریدتا ہوں ایک بہت ہی پرانی دکان ہے اس میں چینی چاول آٹا دال صابن سرف وغیرہ خریدتا ہوں وہ مجھے مناسب داموں میں سامان دیتے ہیں اور میں اکثر اسی سے سامان خریدتا ہوں اور روپئے کی ادائیگی کبھی کبھی بعد میں کرتا ہوں وہ بہت اچھے خیال کے ہیں